مذہبی مقامات پر طرح طرح كے رسومات انجام دیے جاتے ہیں اور جیسے كہ جن میں تقریبی اور ثقافتی پروگرام بھی كیے جاتے ہیں جیسے ہندو مذہب كے مقامات میں ہندو مذہب كے مندروں میں بھجن اور كیرتن جیسی عبادت كی جاتی ہے چرچ میں اتوار كی میٹنگ كی جاتی ہے اور درگاہ میں قوالی مسجد میں عبادت نماز ذكر و اذكار اور دعا جیسی اہم اور پاكیزہ عبادت كی جاتی ہے اور اجتماعی دعا بھی كی جاتی ہے اور اپنی ہر پریشانی اور مشكلات كو اللہ تعالیٰ كے سامنے بیان كی جاتی ہے گرودوارہ میں كیرتن كیرتن كی جاتی ہیں عبادت گاہوں عبادت گاہ میں عبادت كی جاتی ہے اور اپنے رب سے اپنے خواہشات اور حاجت كو مانگی جاتی ہے